हॅलो सपना बाबी उलयता तूं तांदूळ विकता म्हणो आयकलां मगे हांवें आं आनी म्हाका मगे पांच कील तांदूळ जाय आसले सुरय आतां सुरयूच आसा गाय आनी कसले कसले आसा आं उकडे उकडे तांदूळ आसा गे उकडे तांदळ आं आनी बरें आसा मगे ते कांय अशें खाल्लेले बीन तसले कांय ना मगे काळे बरें आसा मगे आं कितले सांचे ते केन्ना उकडे तांदूळ काडलेले तुमी कितली वर्स आं तुमी तांदूळ वेंचून बी दिता मगे निवळ बी करता मगे तुमी आं आनी आनी हे हें बासमती रायस आसा तुमगेर पुलाव बी करपाक आं तेंयी म्हाका दोन कील जाय आसले आं आनी मागीर खंय येवपाचें तांदूळ बी घेवपा आं आनी तानूळ बी घेवपाक किदें किद जाय पडटा रेशन कार्ड एक हाडूं मगे आनी किदें जाय आं आं आं आनी तांदूळ बरें आसा मगे ते आनी कांय जावना मगे बोरोड बिरोड कांय ना मगे आं तूं तुमच्या सायडीन आनी तुमचे सायडीन आनी बी शॉपां बीन आसा तशी ना न्हू तूं एकलीच आं हां हां हांव फाल्यां येता कित केन्ना आसतली तूं सकाळचे गाय सांची आसतली फाल्यां नाका परवां येवं टायमींग कितलो बरें आनी कितलें बंद कितल्यांक दवरता गे तुमी आं बरें आनी रेट रेट कितलो एक किलाक कितले आं ना म्हाका हेजे जाय आहले सुरय जाय आसले आं आं बरें तर हांव फाल्यां येता तर आं टायमाचेर बरें बरें परवां येता तूं रेडी करून दोवय तें तानूळ चल बरें